हलो नमस्ते

जी आप कितना तो हाँ सोफ़ा तो चाहिए तो कितने में चाहिए क्या रेंज रहेगी कैसी लकड़ी चाहिए लकड़ी बहुत सी लकड़ियाँ आती हैं अच्छी लकड़ी में चाहिए कि मतलब चालू लकड़ी में चाहिए दस बारह हज़ार तलक का बैठेगा उससे कम में सात आठ में बैठ जाएगा

लकड़ी वाला बनावट वाला दस ग्यारह हज़ार का बैठेगा वो पन्द्रह सोलह हज़ार का बैठेगा कुशन वाला एक साल की गारन्टी रहेगी बस

या रेट में

पन्द्रह सोलह हज़ार

हाँ तो दो चार सौ रुपये कम दे दिएगा नहीं चौदह हज़ार रुपये में हो जाएगा आपका

लकड़ी वाला नौ में हो जाएगा नौ हज़ार में नहीं नहीं नौ हज़ार से कम नहीं हो पाएगा दस हमने बताया था छः सात हज़ार का कोई सोफ़ा ही नहीं आता है छः सात हज़ार रुपये में लेना है तो कुर्सी ले लीजिए कुर्सी मेज़ का सेट सोफ़ा सोफ़ा नहीं हो पाएगा बेड वेड बेड वेड आएगा सत्रह अट्ठारह हज़ार में कम से कम अच्छी अच्छी लकड़ी होएगी डबल बेड वही है डबल बेड हाेएगी कम से कम आपको लकड़ी भी अच्छी चाहिए बॉक्स वाली भी चाहिए तो भैया डबल बेड की

बन सब कुछ जाएगा पच्चीस छब्बीस हज़ार रुपये में बैठेगा कम से कम पच्चीस छब्बीस हज़ार रुपये में साखू की लकड़ी वही डबल बेड

सिंगल बेड कौन सी लकड़ी में चाहिए बारह तेरह हज़ार रुपये लगेंगे लगभग इसमें सिंगल बेड में

ओके ठीक